میری سب سے اچھی ٹرپ ممبئی کی رہی ہے میں اپنی خالہ کے گھر گئی تھی وہاں پر وہ آئی آئی ٹی ممبئی میں رہتی ہیں وہاں پر ایک پویل لیک ہے وہاں پر میں گئی تھی جو میرے خالو جان ہیں وہ ایک پروفیسر ہیں میری خالہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں انہوں نے ان کی دو بچے ہیں اور میں ان کے اپنے کزنس کے بہت کلوز ہوں اور ممبئی میں میں جب وہاں گئی تھی تو ہم لوگوں نے بہت مستی کری تھی میرے خالہ کے گھر کے نیچے ہی اتنے بڑے بڑے پلے گراؤنڈس تھے ہم وہاں کھیلے آئی آئی ٹی بومبے میں ہی اتنے سارے پلے پلے اسٹیشنز تھے وہاں کھیلے سوئمنگ سیکھی وہاں جا کر وہاں چیمپئن شپس دیکھی وہاں کونسورس دیکھے جو جو نئی نئی فلمز آتی تھیں پھر ہم وہاں کی اگر گھومنے کی چیز جگہ بتائیں تو شاہ رخ خان کا گھر منت ہم لوگ گھومنے گئے تھے ہم مرینڈ ڈرائیو گئے تھے جوہو بیچ گئے تھے اور چوپاٹی بھی گئے تھے وہاں کی ہم نے فیمس بھیل پوری اور رگرا پاٹی بھی کھائی تھی وہاں کی فیوریٹ ڈشیز ہوں گی وڑا پاؤ ہوں گی سیف پوری ہوگی بھیل پوری ہوگی بامبے سینڈویچز ہوں گے پاؤ بھاجی ہوگی اور آملیٹ اور کباب بھی ہوں گے اور وہاں مال پوا بھی ملتا ہے اور وہاں پر وہاں پر بہت اچھی اچھی جگہ ہیں جیسے پلے اسٹیشنس ہیں تو وہاں نیپٹیون تھا ایک جگہ جو بند ہو گئی ہے لیکن وہاں پر بہت اچھا پلے اسٹیشن تھا اور وہاں پر ہم ایسل ورلڈ بھی گئے تھے ایسل ورلڈ اتنا اچھا ہے وہ شاید ابھی تک کا انڈیا میں سب سے اچھا واٹر پارک ہے وہاں پر امیوزمینٹ پارک بھی ہے اور وہاں پر جانے میں مزہ بہت آیا وہاں پر اتنی ساری رائڈس تھیں رائڈس کرتے کرتے تھکی نہیں اور اور وہاں پر بہت مزہ آتا ہے وہاں کھانے کی طرح طرح کی چیزیں ہیں اور ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے وہاں طرح طرح کے کھانے کی فرمائش کری کچن کے کھانے کی اور وہ تو میری خالہ نے ہمیں نئی نئی طرح کی چیزیں بنا کے کھلائیں جو وہاں کے فیمس ہوتی ہیں اور وہاں بہت مزے کرتے رہے ہم لوگ